جی ہاں ہمارے اسکول میں بہت سارے مضمون پڑھائے جاتے ہیں جیسے اتہاس راجنیتی گڑت ہندی انگلش اردو سنسکرت آدی لیکن ان سب کے لیے جو ہمار ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں جنہیں ہر بات کا جواب پتہ ہوتا ہے اور ہم ان سے کبھی بھی کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اور وہ ہمیں بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی ایک چیز ایک چیز ایک ہی بار پوچھ سکتے ہیں ہم ان سے جتنی مرضی اتنی بار پوچھ سکتے ہیں وہ کبھی اس بات پر غصہ نہیں کرتے اور کبھی اس بات پر ڈاٹتے نہیں ہیں اور ہر بار بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں